गौरमैंट ने बड़ियां स्कीमां कड्डियां जि'यां स्कूल खोह्ले स्कूल खोह्ले कालेज़ खोह्ले हर जगह बच्चें ई पढ़ाने आस्ते शैल शैल बच्चे पढ़न ग्रांऽ च जि'यां बच्चे नेंईं पढ़ी सकदे हे उनें ई पढ़ाने आस्तै उं'दै आस्तै फ्री स्कूल खोह्ले गौरमैंट स्कूल खोह्ले उं'दै आस्तै शैल पढ़न ओह् कोई प्रोफैसर बनै कोई टीचर बनै शैल डाक्टर बनै पढ़ी पुढ़ियै शैल करियै उंदे अपनी मां प्यो दा नांऽ रोशन करै अपने मां प्यो दा शैल नांऽ रोशन करै अग्गैं पढ़ी पढ़ियै हैं